आङो अनला आरो दाउ बर' नि आंख्रिखौनो संनो मोजांसिन मानो होन्नानै बुङोब्ला अनला दाउ आंख्रि जायोब्ला आं देहाखौ हेल्थि जानाय मोनो मानो नांगौ सम मथे जोङो गोखै गोखा गोदै गोबाब आंख्रिजों आंख्रि जानाय जोलैफोरजों जों खारैखौ जानांगौ जायो देहानि माखासे मोजांनि थाखाय बेनिखायनो आं अनला दाउ आंख्रिखौ देहानि मोजांन थाखायबो आङो संनो आरो जानोबो मोजां मोनो मानो होन्नानै बुङोब्ल बर' नि हान्जाफोरखौ अनला दाउ आंख्रिआव गोदोनो दोरोङारिबायदि सोलिबोबाय थानाय बेजों लोगोस् आंगो माइरं खौ गुन्दै खालामनानै संनाय जों लोगोसेनो आङो दाउ बेदरखौबो आङो जानो मोजां बेनि खायनो आं अनलाजों गलायनानै सङोब्ला आं जोबोत गोथावसो मोनो बेजों लोगोसे आं उखैनाय देहाखौ माब्लाबा मोजां मोजां सिफुंसार खालामनायजोन लोगोसे गावनि देहाखौ स्त्रं आरो देहानि माखासे बिथिंखौ मोजाङै मोजां देहानि थाखायबो आं अनला दाउ आंख्रिखौ संनो मोजां मोनो आरो जानोबो मोजां मोनो बेनिखायनो आं अनलाखौ दाउ आंख्रिखौ बांसिन सङो आरो जानोबो मोजांसिन मोनो